हांवें जो मोबायल फोन विकत घेतिल्लो तो खूब बरो आसा ताका खूब बरी बॅटरी लायफ आसा ताचो कॅमेरा सुद्दां बरो आसा आनी ताजो स्पेस सुद्दां खूब बरो आसा